जानवर तऽ बहुत तरीकाके छै छोट जानवरमे अहाँकेँ बिढ़नी भए गेलै ततैया भए गेलै या भमरा भए गेलै ईसभ काटयके लेल साँप बिच्छू ईसभ काटय छै तऽ ओहिके लेल झाड़फूँक कराबै छियै झाड़फूँकसँ नहि होइ छै तऽ डॉक्टरके पास जाइ छियै मेडिकल जाइ छी ओतऽ दबाइ दए छै जेना जेना कहय छै तेना तेना ओकरा कहय छियै अथी करय छियै ओकर हिसाबसँ हम चलय छियै ओकर बाद तऽ हम सोचय छियै कि अधिकतर बेकार जगह पर नहि जाना चाही कि ईसभ चीज काटय तऽ ओहिसँ हानि पहुँचै अपना आपके दिक्कत होए तऽ ईसभ चीजसँ बचाव करयके लिए हम हमेशा सोचय छियै आओर जे छै दबाइ जे भी छै देशियो काम आबि जाइ छै कभी कभी ईसभ चीज काटयके बाद जेनाकि चूना छै पेट्रोल छै ईसभ चीज कोनो चीज काटय पर जे छै लगाओल जाइ छै तऽ ओ ठीक रहय छै ओहिसँ जहर नहि फैलय छै शरीरमे आओर नहि कोनो तरहकेँ तकलीफ होइ छै आओर नहि दर्द महसूस होइ छै वैसे तऽ डॉक्टर लग जाइ छियै तऽ ओ तरह तरहकेँ दबाइ दए छै तऽ ओहिसे इन्फेक्शन भए जाइ छै शरीरमऽ ताहि लेल जे छै गाँव घरमऽ देशिये दबाइ जादातर यूज कयल जाइ छै